हैलो हैलो हां जी हां जी आहो बखार होई दा ते ठीक हा सवेरे ते ठीक हा एह् अच्छा अच्छा तुसें किश दो दोआई शोआई बगैरा दित्ती अच्छा अच्छा हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अ'ऊं कोई निं औन्नी आं अ'ऊं हां में लग्गी जाना अद्धा पौना घैंटा हां इस बेल्लै गड्डियां बी नेईं आंदियां न उं'दी बी टाइमिंग ऐ तुस इक कम्म करो तुस तां धोड़ी इसी केह् आखदे काफी रोआ दा होना एह् तुस इक करो इसी तां केह् नांऽ दोआई शुआई जे किश बी ऐ थुआढ़े स्कूलै च ते मतलब ओह् जेह्का बी चीज ऐ तां करो तां धोड़ी ते फ्ही अ'ऊं औन्नी आं फ्ही निं इस रुट्टी शुट्टी खाई जेह्की भेजी दी ही अच्छा अच्छा अच्छा ते थुआढ़े स्कूल नर्स निं ऐ कोई अच्छा अच्छा महां कोई नर्स ही तां धोड़ी पट्टी शट्टियां करी ओड़दी ही अच्छा अच्छा कोई निं कोई निं अ'ऊं औन्नी आं अ'ऊं औन्नी आं औन्नी आं चलो ठीक ऐ